हाँ हमारे यहाँ टूर गाइड होते हैं जैसे कोई लोग बाहर से या विदेश से आते हैं तो वो लोग उनके साथ जा कर उनको कई जगहें वहाँ की बताते हैं लेकिन उससे पहले उन लोगों को पूरी ख़बर होनी चाहिए कि वो लोग कहाँ कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म करें क्यों एक के बाद एक चीज़ें हैं क्योंकि हर हमारे यहाँ हर चीज़े कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं उनके पीछे की कहानियाँ वो कैसे बना क्यों बनाया गया किसके लिए बनाया गया था वो सारी चीज़ें टूर गाइड को आनी चाहिए जो कि हमारे यहाँ है और वो वैसे तो हमारे यहाँ हिन्दी भाषा ही बोली जाती है बुंदेलखंडी लेकिन टूर गाइड को कुछ भाषाऍं आनी चाहिए जिससे वो सामने वाले को बता पाऍं उनकी भाषा में उनकी भाषा भी उनको आनी चाहिए जिससे वो आसानी से बता पाऍं उन कि यहाँ पर क्या हुआ था कैसे हुआ था या फिर यहाँ चलना है वहाँ चलना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूण होता है कि उसे हर भाषाऍं आऍं तो उसको कई भाषाऍं आती हैं तो ही उसको आगे भेजा जाता है और बाक़ी सब घुमाया जाता है